जेनाकि हमसनि पहिलेसँ जानैत छथिन कि हमार पुर्णियाँ हमेशासँ वन वनसँ घिरित क्षेत्र छियै स्थानीय सरकार किछु अहम पहल व नीति की अछि जकरापर महत्वपूर्ण प्रभाव पुर्णियाँपर पड़ल अछि जेनाकि पुर्णियाँ आजकल बहुत विकसित जिला बनि बनि रहल छै जेनाकि हमलोग आज आज देखि सकैत छियै रोडपर पानी नहि अच्छे नाले बनि बनि रहल छै पानीके सुरक्षा भए रहल छै आओर पेड़के कटाइ रुकि रहल छै जकरा खातिर हमलोगकेँ अच्छे हवा प्रदान भए रहल छै आओर हमर पुर्णियाँ विकसित करि रहल छै हमर पुर्णियाँ हमर पुर्णियाँ स्वच्छ साफ आओर साफ आओर साफ आओर पर्यटकोके लिए भी अच्छा स्थान बनि रहल छै हमर हमारे पुर्णियाँमे आज कल सभकुछ उपस्थित छै आ अहाँ सनि देखि रहल छियै कि सरकारके पहल व नीतिके काफी अच्छा प्रभाव पड़ल अछि आ सभ सभजगह स्वच्छ पेड़ पौधे छै क्या अऽ